आंनि जेनोबा आं दा आबादजों जेनोबा मिथिंगायारि आबाद खालामनायनि सोमोन्दै माखासे आं फोरमायसै जेनोबा जोंहा माय गायो जेनोबा बिदिनो फन्द्र' बिगासो माय गायसै जेनोबा बिदिनो गायग्रा गैयाबाबो हाजिरा होनानै ओमफ्राय हालौनाय समाव ट्रेक्टर होनानै बिदिनो खस्थ' मस्थ' आ माबाखौ मायखौ जेनोबा हाखौ गायजोबसै गायखांनानै बिदिनो माबायाव माय फिथाय माय हानाय माबायाव फिथाय मोननाय समाव बिदिनो मायखौबो बिदिनो दानि जुगावथ' मिसिन ओंखारबाय मारा होग्रा ओमफ्राय बे मिसिनजोंनो मायखौ माबानानै मारा होनानै बिदिनो फानसै जेनोबा बोथोर माय गोरलै आवथ' बिदिनो सयस' फासस' नि बिदिनो फानसै ओमफ्राय जेनोबा माया एसे फुराना माबाबा दैज्लां बोथोर सफैफिनबा बिदिनो आरस'सो आरस' नयस' बिदिनो माय फाननानै जों फैसाखौ बिदिनो बोखांफिनसै आरो माखासे बै माबा गायनाय समाव ट्रेक्टर होनाय समाव फैसा थांनायखौ जों माय फाननानै नों माखासे बोखांफिननो हायो आरोखि बिदिनो जों बिदिनो सोलियो ओमफ्राय बिदिनो गय गायो माबायाव जेनोबा तिन बिगा हायाव गय गायबाय गायनानै बिदिनो बोथोराव आसि बा नोब्बै हाजार बिदिनो मोनहैबाय एखनबा नि समाव जेनोबा गोरलै आवबो एखमबा फाननांगौ जायो एखनबा बै माबा फिथाइ रानायाव बिदिनो फानसै एसे दाम मोनसै फिथाइ थाइ रानानै फानोबा दामसिन मोनो आरो ओमफ्राय गय आव जों फाथै होफानानै गायफाबाय फाथैबो फाननो हाबाय बिदिनो जों बिदिनो मावनानै सोलिबोगासिनो दं आरोखि मोजां ओमफ्राय मावनानै जेन'बा जुदि नों फैसा माबा आबाद मावनानै फैसा मुनाम्फा मोनोबा आबाद मावनायखौ इन्टारेस्ट मोनो आरो